जेह्ड़ा असें उसी केह् आखदे उसी कुर्ती लैती ही पैह्ली ओह् सानू बड़ी ही शैल लग्गी ओह्दे बिच्च रंग बड़ा शैल हा फ्ही ओह्दे बाद उसी केह् आखदे जेह्ड़ा ओह्दा रंग हा ओह् बड़ा शैल हा कन्नै बड़ी चली कन्नै हंडी बड़ी जेह्दे कारण सारे लोक खुश रेह् होर होर बी बोला दे हे कि साढ़ै कोल बी लेई लैओ कुर्ती में आखेआ महां तुस बी लेई लैओ महां इत्थुआं खरीदी महां